हेलो बोलिऔ काहाँ घुमे लए गेलियै हम्मे तऽ कलकत्ता गेली रहय घुमय लए हूँ कलकत्ता घुमय लए गेली तऽ हमे गेली मिन्टू पार्क मिन्टू पार्क गेली बड़ा बजार गेली धर्मतल्ला गेली घुमय लए सबतर घुमली आर तकरा बाद है जे काली माता रहथिन काली माता के दर्शन कयली हँ तकरा बाद हुनका से दर्शन आर कऽ कऽ तकरा बाद फेन अयली तऽ ट्रेन मे मतलब बस से हुआँ बसे चलै है बड़का बड़का बड़का बड़का बस चलै है ओहिपर बैठ कऽ अयली ताहिके बाद फेर सिआलदह मे अयली सिआलदह मे फेर कुली रहै है खड़ा तऽ हुनका फेर कुलीके पैसा आर दैके रहै ने समान उतारे चढ़ाबै के लेल हूँ पैसा तऽ ले लै है डेढ़ सए के रुपैआ लेलक कुली तब समान पहुँचेलक ताहि के बाद घुमय लए कहाँ जेबै समस्तीपुर घुमलियै ओकर बाद तऽ घुमलियै दिल्ली दिल्ली तऽ नहिएँ गेली हम घूमे लए आहाँ बोलिऔ काहाँ काहाँ गेली रऽ हँ मिथिला समस्तीपुर घुमलियै हूँ सब घुमही बला है हूँ ताहि के बाद लालकिला आर नहि गेलियै हन घुमय आर लए हूँ शहर मे घुमलियै बहुत बढ़िआँ लागल होतै बहुत बढ़िआँ लागल की घुमय मे हूँ बहुत सुन्दर लागल हमरो बहुत सुन्दर लागल है घूमय मे हम तऽ आओर बहुत दिन घुमली सब अच्छा लागल हँ कपड़ा आर सब लेलियै धिआपुता लए अपना लए घुमलियै तऽ सबकिछु लेबे ने करबै हँ हुआँ है जे कलकत्ता मे सस्ता सस्ता कनी मिलै है समान उमान हूँ लेलहुँ की नामी है हँ दक्षिनेश्वर काली माता अलग छथिन तऽ हुनकरो से दर्शन अभी नहि कयलियनि हन लेकिन करबै आब हूँ गेल रहियै काली माता गेलियै हन दोसर काली माता तऽ तेसर काली माता दक्षिणेश्वर काली माता नहि गेलिअय लेकिन जयबै